आं हांव श्रेय उलयतां तुमी पायलट पायलट न्हू तुमी वास्कोच्यान सो म्हाका फाल्यां पणजे वसोंक जाय आसलेलें तुमी अवेलेबल आसा आसा तुमी म्हाका सकाळी णवांक णवांक भायर सरपाक जाय आनी पणजे मार्केटान वसोंक जाय आनी मागीर मातशें फुडें ते दोना पावल्या जॅटी आहा न्हू थंयसर आनी मागीर परत घोरा वास्को हय तुमी कितले घेता चार्जीस कितें

अडेच हजार मागीर मागीर म्हाका तें फुडें बी वोसोंक जाय न्हू आं ओके

पण पळयात न्हू माश्शें मातशें कमी जाता जाल्यार आं ओके समज खर्च बी जालो किदें जालें जाल्यार मागीर तेजें हांव मागीर तुमकां दिता ओके पण म्हाका खऱ्यांनी आतां वोसोंक जाय आतां म्हणल्यार अर्जंट आसा सामकें वोसोंक जाय म्हाका सामकें णवांक पणजे पावपाक जाय आनी मागीर तुमकां थंयसर रावचें पडटलें मातशें वेळ बिकोज म्हाजें तें काम जप्प जप्प करून जातलें आनी मागीर म्हाका परत दोना पावला वचपाक जाय सो पळयात न्हू मातशें कमी जाता जाल्यार

ओके तर तुजे न्हू म्हाजें न्हू दोन हजार चारशीं कर चल शंबर रुपया तरी कमी कर म्हाका

सामकें पण ओके बरें पळोवया ओके ब रें हांव तुमकां लोकेशन धाडटा हो वॉट्सॅप नंबर न्हू तुमचो हय सामकें टायमार येया णवांक म्हळ्यार णवांकूच पावपाक जाय म्हाका हय हय आं बरें यो ओके बरें तर देव बरें करूं